आतां पोळोवपाक गेल्यार गोंयात तिनूय गजाली म्हत्वाची आसा अर्थ वेवस्था म्हणजे इकनॉमी थळावेळ उद्योग म्हणजे इण्डश्ट्री आनी वेवसाय म्हणजे बिजनस हे हे बार्देस जिल्ल्यातूच न्हय पूण पुराय राज्याक खूब म्हत्वाचे आसा म्हज्या प्रमाणे वेवसाय ही खूब बरी गजाल पोळोपाक गेल्यार पूण ताका लागून मनशाक पयलीं आपलो खूब वेळ आनी पयशे लावचे पडटा तशेंच कसलेंय गजालीक आपलो वेळ दिना जाल्या ती गजाल शक्य जावंक शकना काळा प्रमाणें काळा प्रमाणें थळ थळावे उद्देग आनी वेवसाय खूब चेन्ज जाला जशें एक उदारण दिवपाक गेल्यार पयलींच्या काळार फोटोग्राफर जाय पडटाले आनी तांकां खूब डिमांड आशिल्लो पूण आतां आमचे फोन इतले स्मार्ट जाल्यात आमच्या परस फोन आमचे स्मार्ट जाल्यात आनी आतां आमकां फोटोग्राफराची गरजूच पडना कित्याक सगळ्यांच्या फोनान आतां कॅमॅरा आसा तुका जाय तशे फोटो काड जाय जाल्या आपली सॅल्फी काड नाजाल्यार दुसऱ्याचो फोटो काड म्हूण आतां फोटोग्राफरांची आमकां गरज पडना कित्याक आमी फोटो आमच्या फोनारूच काडटा हाच्या वयरसुनूच आमकां कळटा की फोटोग्राफर आतां खंय तरी फोटोग्राफराचो आतां खंय तरी स्कोप उरूंक ना तशेंच बिझनस करताना आमी चिंतून म्हणजे जशें की खाद्य पदार्थान बिझनस वाडत वता इण्डश्ट्रीन काम करप सुद्दां बरी गजाल पूण तातूंत तुजे तुजी सॅलरी खूब कमी उरता पूण बिजनसान कशें आसता बिजनस एकदां ग्रो जालो की तो तसोच ग्रो जायत वता मॅन्युफॅक्चरींग कंपनींत ट्रेड कॉमर्स गोवर्नमेंट डिपार्टमँट गवरमॅण्टाचें काम तर एकदम बरी गजाल कारण तुजें लायफ सॅक्यॉर्ड उरता अशें आमी सदांच चिंत्तालीं पण आतां वेवसाय सुद्दा इतलो बोरो करता लोक की गवरमँट जॉबाची गरज ना आनी पयली म्हन्जे आमी वेवसाय करून दुसऱ्यांक एम्प्लॉयमॅण्ट दिता आनी वी आर नॉट द एमप्लॉईज अशे आमी जाता अशीं खुबशीं चॅलेन्जीस मनशाक येता जेन्ना तो वेवसाय सुरू करता तेन्ना पूण खूब बरी गजाली जाता बार्देस जिल्यात म्हज्या हिसपान वेवसाय लोकांनी स्टार्ट करप ही बरी गजाल जात्ली आनी खुबशा लोकांक खुबशा लोकांक कामूय मेळट्लें जेन्ना आमी वेवसाय करतलीं